जी हाँ हाल ही में मैंने एक टूथपेस्ट खरीदा है उसका मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है क्योंकि टूथपेस्ट के माध्यम से मेरे मुँह में उपस्थित समस्त बैक्टीरिया मर जाती हैं और दाँतो की टूथपेस्ट के माध्यम से अच्छे से सफाई हो जाती है और दाँतो की सफाई करने में कई टूथपेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं जिनमें मुख्यतः कॉलगेट क्लोजअप पतंजलि कोलगेट इत्यादि सम्मलित हैं इन टूथपेस्ट के माध्यम से जब भी हम अपने दाँतो की सफाई करते हैं तो हमारे मुँह की बदबू भी दूर होती है क्योंकि जब यदि हम लगातार कई दिनों तक टूथपेस्ट नहीं करते तो हमारे मुँह में बदबू हो जाती है इसलिए टूथपेस्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे अच्छे अनुभव को प्रदर्शित करते हैं